हैल्लो जी सर जि'यां तुसें सारे धार्मिक स्थल जेह्ड़े सनाया इद्धर धोड़ी पुज्जने लेई कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड आफ ट्रांसपोर्टेशन केह् ऐ ईजली जेह्दे कन्नै बंदा पुज्जी जाए जी जी जी जी जी अच्छा

जी जी मतलब अस मतलब बस कन्नै ट्रेन कन्नै ईजली जाई सकदा माता वैश्णो जां कुतै बी जाना होऐ

हां ओह् ते है हां हांजी हांजी हां ओह् ते ऐ सर शुक्रिया तुसें मिगी म्हत्तवपूर्ण जानकारी दित्ती जेह्ड़ी ओके थैंक यू